ہمارے علاقے میں خواتین کا کردار وقت کے ساتھ بدلا ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں پہلے کے ٹائم میں کیا ہوتا تھا اگر کوئی بچہ پیدا ہوا لڑکی ہوئی تو سوگ مناتے تھے لڑکا ہوا تو خوشی مناتے تھے کہ لڑکیوں کے لئے ایک ایسی پابندیاں عائد کر دی تھیں کہ لڑکیاں کہیں نکل نہیں سکتی تھیں اگر وہ باہر نکلیں تو ان پہ طرح طرح کے کمینٹ لوگ کرتے تھے لیکن آج کے وقت میں تھوڑا ماحول بدلا ہے کہ اب جو ہے ماں باپ اپنے لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں اسکول بھیجتے ہیں ٹیوشن بھیجتے ہیں اور الگ الگ کورسیسز کراتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پہننے کا پہننے کا کپڑے بھی بدلے ہیں کہ پہلے کے وقت میں کیا ہوتا تھا کہ لڑکی گھونگھٹ میں پیدا ہوتی تھی اور گھونگھٹ میں ہی مر جاتی تھی اس سے آگے کی لڑکی کے لئے کوئی بھی معاملات نہیں ہوتے تھے لیکن آج کے دور میں خواتین ہوں یا لڑکیاں ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں معشیت میں بھی حصہ لے رہی ہیں اور کافی آگے بڑھتی جا رہی ہیں کہ اگر کوئی بچہ بچی پڑھ رہی ہے تو وہ ہائر ایجوکیشن تک اپنی پڑھائی کرتی ہے اس کے بعد ایک جاب بھی کرتی ہے اور جاب کرنے کے بعد اپنے اپنا بھی کام کر رہی ہے پلس میں وہ گھر کے کاروبار گھر میں بھی حصہ کر رہی ہے کھانا پکانے میں بچوں میں تو آج کے دور میں خواتین کا ایک بہت اہم رول ہے کسی کی بھی گھر کی زندگی کے لئے